अ जोंनि दुखु सहायनायाथ' मा होननो जोङो बिराद कस्त' सहायनांदों आबसु आन्दलनाव फुलिस फ्रा हरावबो थाङो सानावबो थाङो उग्रपन्थिफोरखौ नेगिरहैयोमोन फिसाफ्रा खारखुमानानै उन्दुनांगौमोन मालाय न' न' खारबायबायनानै उन्दुनांगौमोन बाहायनो आंनि फिसाया सासे फुलिस फोरजों मोन मोनदों मोननै उग्रपन्थि फोरा सिलायखौ लानानै खारनो हायाखै सिलायखौ थालांदों थालांनायाव आंनि फिसाखौ सासे उग्रपन्थि फोरा एक नाम्बार होनानै सिलायखौ होनानै आंनि फिसाखौ थानायाव लांदों सिलि थानायाव सिलि थानायाव नायबाय जोङो आंना बिहावबो दं बिखुनजोबो दङ बिहाव बिखुनजो आं थांबाय सिलि थानायाव फिसाफ्रा सेन्सलेस बुजानानै दङ खिगुलायनाय बुबाय ओंखामबो होवाखै ओंखाम लांबाय ओंखामखौबो हरफिनबाय जोङो जाग्रोनायबाय जाहोगोरबाय जोंखौ मुलि होनानै लांदों होन साननानै जोंखौ जाहोगोरबाय पुलिस फ्रा खब'से खब'से जानाय नायबाय जों जाबाय ओमफ्राय होवाखै ओंखामखौबो लाबोफिननांबाय जों ओंखामखौ लाबोफिननानै ओमफ्राय आरो अखानायै थांफिनबाय जों थांफिनबा खमा जेलाव लांबाय कक्राझाराव होननायखाय जोङो कक्राझाराव फैलायबाय कक्राझाराव फैयोबा आरो सिलियाव लांफिनबाय जमाबन्दि सोंनो होननानै लांफिनबाय साथाम मोन आरो गामिनि सानै ओमफ्राय आंनि फिसा सासे ओरै जमाबन्दि सोंनो होनना सिलियाव लांफिनबाय सिलियाव आरो बुफैबावबाय सिलियाव आरो सिलियाव जों उल्था फैफिनथारबाय आरो थांबाय कक्राझारनिफ्राय जों थांबाय थांनानै सोंहैबा जोंखौसो बुना हरनो नागिरबाय बे थानानि मानसिफ्रा ओमफ्राय दाना जोंथ' लोगो मोनहैयासै आरो उल्था लांफिनबाय कक्राझाराव लाबोफिनबाय कक्राझाराव लाबोफिननायाव ओमफ्राय जोङो अखानायै आरो जोङो जेलाव नायफैबाय कक्राझाराव जेलाव नायफैबा जों नुफैबाय नुफैबाय जोङो बिदिनो गाब्बाय फिसाया आंखौ नुनानै ओमफ्राय जोंथ' ऐदिन ओंखाम लाङाखिसै नायजेननायनि खोथा जानाय लोंनाय जायखिजाया लांदों खानजं लांदों थाव लांदों गाननाय जोमनाय लांदों आं ओंखामखौथ' लाङाखिसै आङो जेलाव दोनदों ना खर्ताव थानायाव दोनदों आंथ' मिथियाखिसै नालाय ओमफ्राय जायखि जाया जेलाव लांबाय होननायखाय जेलाव नायबाय जों